جی ہاں میں ہاسپٹل سے بول رہی ہوں اچھا اچھا كب سے ہو رہا ہے درد اچھا تو آپ نے الٹرا ساؤنڈ كروایا کھا تو كچھ نہیں ہو رہا ہے نا اچھا اچھا اور كچھ ابھی اور کوئی کیا سب ہو رہا ہے بتائیے آپ اچھا كس سائڈ ہوتی ہے چبھن اچھا گیس كی وجہ سے تو نہیں ہوتی ہے ارے ہوتا ہے نا كہ زیادہ كھا لیتے ہے اور پھر اس كے بعد ڈكار بھی نہیں آ پاتی ہے تو گیس بن جاتا ہے تو پھر چبھن ہوتی ہے ایسا تو كچھ نہیں ہے نا اچھا تو آپ كو چبھن ہوتی ہے اور پیٹ میں درد كبھی دوائی نہیں لی آپ نے كتنے ٹائم تک كھائے ٹھیک ہے تو آپ نا ہم سے آ كے مل لیجیے ٹھیک ہے